आतां इफ न्यू तूं शिकता स्विमींग जाल्यार ताका एड्वायज दिवपाचो की तातूंत उदका कडेन फकाणां करप ना फर्स्ट थींग कित्याक थ्री थिंग्स आर देर उदक फायर आनी वारें हाच्या कडेन फकाणां करप ना चड आनी तूं उदकांत स्विमींग करता जाल्यार तूं फ्लोटर घालपाचो आंगार रावंड तो ट्यूब मेळटा तो घेवन तुवें स्विमींग शिकपाचें तशें करून इल्ली इल्ली इल्ली इल्ली ना जाल्यार कोचा कडेन वचून प्रोपर स्विमींग तुवें शिकून घेवपाचें त्या प्रमाणें तूं स्विमींगांत तुका बरें जातलें तुजें फुडें